ہیلو سر میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے یہاں سے ایک گاڑی نکلوائی تھی اپاچی اور میں اس کو گھر لے کر آ گیا لیکن وہ گاڑی اتنی خراب کہ راستے بھر میں مجھے بہت زیادہ اس نے پریشان کیا پورے راستے مجھے گاتے رلاتے اور دھکا دیتے ہوئے میں گھر تک پہنچا ہوں بڑی مشکل سے میں گھر تک پہنچا ہوں اس کی سیٹیں بھی نیچے سے پھٹی ہوئیں تھی میں وہاں پر دیکھ نہیں پایا اس کی سیٹیں اور گاڑی راستے میں تقریباََ دو جگہ پنچر ہوئی ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو گیا ہے اور مجھے بہت ارجینٹ کہیں کام سے جانا تھا لیکن آپ کے گاڑی کے کارن میں ٹائم سے پہنچ نہیں پایا اس کے وجہ سے وہاں پہ مجھے بہت کچھ لوگوں کے سامنے سننا پڑا اور گاڑی بھی میری پوری خراب تھی اب بتایئے آپ میری گاڑی آپ سے کیا توقع کی جائے آئندہ گاڑی کے لیے پھر گاڑی کی سیٹیں دونوں طرف سے خراب گاڑی میں ہوا کم پنچر اور گاڑی مسلسل چل ہی نہیں رہی ہے اس کا ایک کانٹا بھی کام نہیں کر رہا تھا اور ٹنکی ہم نے فل کرائی تھی اس کا پیٹرول آپ نے ایوریج اس کا بتایا تھا ساٹھ چلے گا لیکن ایوریج مشکل سے وہ پچیس چلا ہوگا اور مجھے ایک جگہ دھکا دے کر کے تقریباََ بیس منٹ تک گاڑی کو پیدل لے جانا پڑا اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے